हमारे जो यादगार एडवेंचर है वह एक इको द एडवेंचर पार्क है वहाँ पर मैं गई तो वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके के एडवेंचर थे वहाँ पर मुझे सीखने को मिला कि किस तरीके से जगह को पार करना है और देखने को बहुत ज़्यादा है जंगली जानवर और खतरनाक खतरनाक एडवेंचर देखने को मिले इसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था लेकिन वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला और वहाँ पूरी तरीके से सिक्योरिटी भी थी तो इसलिए हम थोड़ा अपना डर को काबू कर ले रहे थे और एडवेंचर का मज़ा ले रहे थे